نقل و حمل اور سفر کے اختیارات تک رسائی نے زندگی کے معیار پر نمایاں اثر ڈالا ہے آج انسان کم وقت میں زیادہ فاصلہ طے کرنے کے قابل ہو گیا ہے جس سے نہ صرف روزگار کے مواقع بڑھے ہیں بلکہ تعلیم صحت اور سماجی روابط میں بھی بہتری آئی ہے پہلے جہاں دیہی علاقوں تک پہنچنا مشکل ہوتا تھا اب سڑکوں ریل اور جدید سفری ذرائع کی بدولت دور دراز علاقوں تک بآسانی رسائی ممکن ہے آن لائن ایپس کے ذریعے کیب بس اور ٹرین کی سہولت نے سفر کو آسان سستا اور محفوظ بنا دیا ہے نقل و حمل کے نئے طریقوں میں میٹرو ریل ای رکشا اور شیئرنگ ٹیکسی جیسی سہولیات شامل ہیں جو پہلے موجود نہیں تھیں ان سہولیات نے عام آدمی کی زندگی میں سہولت اور وقت کی بچت کو ممکن بنایا ہے